हैलो गणेश रेसॉर्ट से बात कर रहे हैं भैया हाँजी भैया मैंने अभी जो खाना मंगाया था आपसे वो खाना खराब है खराब हो चुका है आपने खराब खाना क्यों भेजा मेरे को क्यूँकि खाने में ताज़े की महक नहीं आ रही है ना ही उसमें अच्छे खाने वाले की गुण हैं बदबू मार रहा है खाना या तो मेरा खाना दूसरा भेजें मुझे या फिर मेरा रुपया वापस करें मुझे रुपया वापस करेंगे तो मैं किसी और से रेस्टोरेंट से खाना मंगा लूँगा या फिर आप अपना खाना ताज़ा भेजिए मुझे ये सड़ा भूसा खाना भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोई पॉसीबीलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इंसान का खराब हो गया स्वास्थ्य तो क्या करेंगे आप